जैसे कि हम लोग जो है ना मतलब यह सम जैसे बाहर रात में निकलते देखते हैं जे कौन सा पक्षी की आवाज़ आ रही है वह पक्षी का आवाज़ जो है ना सुनने के लिए जनकारी लेने के लिए जो है रात में हम निकले त निकले तो वह जैसे कि मतलब जैसे पक्षी जो है टिटही और जैसे हो गया उल्लू ऐसे का व यही पक्षी की आवाज़ आई तो फिर जो है हम जाकर सो गए वह अन्दर जाकर सो गए फिर दूसरे रोज़ जो हम उठे दीदी के पास जो बैठे ना हम बोले दीदी एक ठो बात जनकारी लीजिए रात में जो है ना हम रात में मतलब यह हमको इच्छा हुई हम निकल के देखते हैं कौन से पक्षी की आवाज़ आ रही है तो वह दीदी बोली हाँ हाँ दीदी क्या बात मतलब क्या पक्षी की आवाज़ मतलब आ रही थी तब बोले हम जैसे निकले ना तो टिटही और उल्लू का आवाज़ आई तो सुनकर बहुत ख़ुश हुए तो वह दीदी बोली नहीं ये मतलब हम जैसे कि हम लोग जो है ना आज रात में जो है ना ये हम लोग फिर हम लोग भी जगेंगे दीदी ऐसे हम लोग भी सुनेंगे जो कौन सा पक्षी की आवाज़ आ रही है हाँ तो ठीक है वह दीदी बोली हम दूसरे रोज़ हम उठेंगे तो दूसरे रोज़ जो दीदी मतलब निकलकर बाहर आया तो वह भी मतलब आवाज़ वह बोली हाँ हाँ दीदी जो है ना सही बात बोली यही पक्षी का आवाज़ जो है ना यह उल्लू और टिटही जैसे हो गया जैसे सारे पक्षी होते हैं सही आवाज़ आ रही है दीदी जो है ना दीदी सही बोली तो दूसरा रोज़ हुआ दूसरी रात रोज़ जो है ना दीदी का पास फिर बैठे तो वह दीदी बोला हाँ हाँ दीदी आप जो है ना दीदी सही बात बोले हैं हम भी रात में जगे थे ना तो वही पक्षी की आवाज़ आई जैसे आप बोले थे ना टिटही उल्लू जो है अ ये सारे पक्षी की आवाज़ जो है ना आ रही थी हम जाकर फिर अन्दर सो गए अन्दर सोने के बाद जो है मैंने अ जैसे अपने हसबेंड को बोले स रात में जो हम उठे जगे ना जो रात में हम जगे तो यही बोले ये मतलब कि कैसे कैसे जैसे कि और टिटही और उल्लू का आवाज़ सुनने के लिए हम रात में जगे बाहर गए बाहर के बाहर जैसे जाने के बाद वही आवाज़ आई तो हम बोले वह मतलब जो रात में जगे थे मतलब इसीलिए आवाज़ आ रही है बहुत अच्छा है और दूसरे दीदी का पास बोले वह वाला वह दीदी के पास वह बोले वह दीदी के पास जो है ना यही सब लोग की जनकारी लेने के लिए मतलब वह दीदी भी बोली हम भी और रात में जगेंगे देखें थे तो दीदी कौन सा जान कौन सा कौन सा पक्षी जो है ना ये आवाज़ आ रही है वह सुनने के लिए हम भी जगेंगे ठीक है लेकिन वह दीदी तीसरे दिन जो हुआ वह दीदी उ रात में जग कर बाहर निकली तो हाँ बोले यही पक्षी की आवाज़ थी हाँ जैसे कि दीदी कल बोली थी ना तो यही पक्षी की आवाज़ आ रही है फिर जो यह दूसरे रोज़ के बाद दीदी बोली हाँ हाँ दीदी यही है यही पक्षी की आवाज़ आ रही है सही है